ہم لوگ شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو بہت اچھے سے فوٹو لیتے ہیں اور گھومنے جاتے ہیں تو وہاں جنگل اور رہتی ہے وہاں کی فوٹو اور لیتے ہیں اور میرے چچیرے بھائی کی شادی ہوئی تھی وہاں کا پورا کام فوٹو اور کھینچنا ادھر ادھر سب ہم کیے تھے اور ہم کو یہ سب چیز میں بہت دلچسپی ہے بہت ہی اچھی لگتی ہے یہ سب چیز کرنے میں فوٹو جنگل کی فوٹو پہاڑ کی فوٹو یہ سب کھینچنے میں بہت اچھی لگتی ہے پورے پریوار کے ساتھ جاتے ہیں فوٹو کھیچتے ہیں تو بہت ہی اچھی لگتی ہے اور پورے پریوار شادی میں گھومنے میں اور جنگل اور میں لے کے جاتے ہیں پورے پریوار کے ساتھ فوٹو کھنچاتے ہیں اور اس لیے کہ جیسے میں پہاڑ جنگل اور اور کبوتر اور کی فوٹو اور کھینچنے میں جانور لائنس اور ٹائگر یہ سب کی فوٹو لینے میں اچھی لگتی ہے جہاں بھی کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم کو بہت ہی اچھی لگتی ہے اس کی فوٹو لے لیتے ہیں جیسے میں گھاس بھی ہوتی ہے گھاس کی بھی فوٹو لے لیتے ہیں اور بکری سب کی فوٹو دے کھینچنے میں ہم کو بہت ہی اچھی لگتی ہے اور وال اور جو رہتی ہے شادی بیاہ میں جو استعمال کیا جاتا ہے اس کی بھی فوٹو اور